योगा सीखय लेल गेलियै तऽ बेसी ध्यान नहि रहय तऽ एहि दुआरे धीरे धीरे सिखलियै तऽ योगा करनासँ शरीरके स्वस्थ रहै छै ठीक रहै छै तब जा कऽ सुबह उठै छै तऽ केना की होइ छै पहिले तऽ नहि बूझै छियै तब धीरे धीरे सीखै छियै तब जा कऽ तब तब जा कऽ सिखलहुँ तब ओकरा दिमागमे डाललहुँ तब सुति उठि कऽ योगा शरीरमे फायदा छै स्वस्थ रहै छै आदमी बेमार नहि पड़ै छै बढ़िआँ रहै छै ओकरा राइ राति साँझ शाम सुबह बढ़िआँसँ योगा सीखै छै करै छै तब बढ़िआँ फायदा रहै छै तऽ एहि लए कऽ जे लोक जाइ छै सीखय लेल तब सीखै छै तब फायदा रहै छै ओहिसँ तऽ एहि दुआरे तऽ सीखै छै लोक बहुत किछु लाभ मिलै छै स्वास्थ्य मिलै छै शरीरकेँ बढ़िआँ रहै छै बेमार नहि पड़ै छै तन्दुरस्त रहै छै तब दिमाग फरेस रहै छै एहि लए कऽ लोक सीखै छै योगा सीखै छै लोक साँझ भोर करै छै योगा सुबह दिख जाइ छै तब लोक फ्रेस होइ छै तऽ बूलै घूमै छै दिक्कत नहि होइ छै